मां भगवान गंगवाणी सफ़र जे करे भई ॿाहिरि वञणु वारो आहियां बाय एयर त मूंखे बी पी बी पी केलेस्टॉल ऐं शुगर जी तकलीफ़ आहे ऐं मूंखे टेई टाइम इंसुलिन जी बि जरूअत पवंदी आहे त मां उते मेडिकल जी मदद कीअं वठी सघंदसि तें हिसाब सां मूंखे जानकारी ॾिजो ऐं भई इन जूं दवाऊं छा उते अवेलेबल हूंदियूं आहिनि त इन बारे में मूंखे सॼी मदद कंदा ऐं सुठी जेकी बि एयर लाइंस हुजे जेकी हीअ फ़ेसिलिटी ॾींदी हुजे हुन बारे में मूंखे जरूर जरूर ॿुधाईंदा त मां तव्हांजो शुक्रगुजार रहंदसि